जय झूलेलाल जी असांखे योगा आसन लाइ तव्हांखां पुछणो हुयो अनेक अनेक जानकारी वठिणी हुई तव्हांखां जी मुंहिंजो नालो आरती गाजवानी आहे जी असां सूरत जा रहण वारा आहियूं जी मां कंदी आहियां हीअ पंहिंजे चेल्हि जे हिसाब सां

जी कोई गोरियूं चालू कोने पर असांजे कन गर्दन में हमेशह अकड़ रहिंदी आहे

जी असांजे गर्दन में ॾाढी अकड़ रहिंदी आहे हुनजे लाइ कुझु योगा आसन ॿुधाए सघो त

जी मां छएं वॻे अची वेंदीमांव जी भले तव्हां रजिस्ट्रेशन करे छॾियो

जय झूलेलाल जय झूलेलाल